अगर हम शुरू से कोई ऐसा कोई प्रारम्भ में कुछ सोचते हैं कि हमें कोई नई कलाकृति बनानी है तो उस कलाकृति को बनाने के लिए उसके प्रति हमारा दृष्टिकोण क्या है सकारात्मक रूप से बड़ी बात है सकारात्मक सकारात्मकता लेकर उसका नज़रिया अगर हम कोई छोटी सी मूर्ति बना रहे हैं जैसे हम गणेश जी बना सकते हैं कलाकृति या भगवान महादेव की मूर्ति या छोटी सी कोई प्रतिमा कोई महापुरुष की अगर है तो उसके प्रति दृष्टिकोण उसका वह क्या दिखते थे कैसे रहते थे और वह उस कला के अन्दर वह जो चीज़ हम बना रहे हैं उसके भीतर उनकी आकृति आ सके उनका सारा भाव उसमें हम उतार सकें तो उसकी वाणी में उसके शब्दों में उसके किए गए कार्यों की जो जो किए गये कार्य हैं उनकी झलक उसमें आ सके तो इस प्रकार से उनका मन में मन उनके प्रति भाव रख कर वह कलाकृति हम बनाएँगे सुन्दर बनेगी और अच्छी लगेगी